पंद्रहं जनवरी ॿ हज़ार एकवीह सत जुलाई उणिवीह सौ नवे एकवीह सितंबर ॿ हज़ार ॿ छवीह अक्टूबर उणिवीह सौ असीं ॾह फरवरी उणिवीह सौ अठानवे